ایک بار میں اپنے گاؤں میں تھا میری عمر تقریباً بائیس سال کی تھی اس وقت میرے گاؤں میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا اس کنویں کا ڈول بہت بھاری ہوا کرتا تھا عام طور پر نہایت مضبوط آدمی ہی اس کو نکال پاتا تھا میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں بھی اس ڈول کو اکیلے کھینچ کر نکال لوں گا اور میں نے ایسا کر دیا میرے والدین اور میرے دوست میری مہارتوں کی خوب تعریف کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایک گانا بہت پسند ہے اس گانے کے ذریعہ سے میں لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہوں اس گانے کی وجہ سے مجھے فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں میری بہت عزت افزائی ہوتی ہے